महादेव प्लंबर कंपनी मां सां त ॻाल्हायो त असांखे दीदी भई हिकिड़ो नओ मकानु ठहाराइयो आहे त असांखे भई नवा नलका विझाइणा आहिनि त तव्हां असां त प्लंबर कंपनी जो जाम नालो ॿुधो आहे त तव्हां वटि ॿी कहिड़ी कंपनी अथव फिस्का न न फिस्का कंपनी भई असांखे को विझाइणी न न इनमें घणनि सालनि जी गेरंटी थी अचे भली ठीकु आहे त पोइ भई ॾिसो असांखे ॿ मथ होदियूं आहिनि हिकु हेठि होदी आहे उनमें भई ॿ ॿ नलका मथे आहिनि भई ॿ नलक होदीअ में विझाइणा आहिनि ॿ फुआरा विझाइणा आहिनि हिकु गरम पाणी जो भई सुविधा करे ॾिजो हिकु हेठि फुआरो अने ॿ रसोई घर में ॿ पद्दर में जंहिं करे तव्हां ॿासण वासण मलियूं त सुविधा रइनि हिकु बालकनीअ में भई लटा बि पाण वॉशिंग मशीन उते पई आ त सवलाई सां धोई सघू सुकाए सुकाए ते हिकु बालकनीअ में त तव्हां भई ॾिसो हीअ सभु असांखां विझाइणो आहे फिर रसोई घर में एक्वागाड जो बि विझाइणो आहे त तव्हां हिकु पाइप इनजो विझी ॾिजो त तव्हां सभु मना करे करे मूंखे अघि ॿुधाइजो ॿुधायो अघि घणो हीअं त केॾीमहिल ईंदो तव्हांजो त केॾीमहिल ईंदो तव्हांजो माण्हू त न न पंद्राहं मिंट में न मां हीअंर ॿाहिरि थी वञा कलाकु खनि त तव्हांजे माण्हूअ खे कलाकु खां पोइ मोकिलजो त मां पोइ बाज़ारि थी अचा पोइ मां तव्हांखे फ़ोन कंदीमाव त त भई ॾिसो असांजे नओ मकान आहे त पोइ तव्हां ढ़ंग जा पाइप ऐं नलका विझी ॾिजो के जे करे छह अठनि महिननि खां पोइ भई सड़ी न वञनि के पाणी टप टप न थिए वरी पोइ में ॾिसो भितुयुनि में पाणी न वञे

हा त पोइ ॾिसो भई असांखे हिन दफ़े वणियो कम त पोइ पोइ असां ॿिए दफ़े बि तव्हांजी दुकानु ते भई ईंदासीं हीअं नी सुठी ॻाल्हि आहे हा त बसि त पोइ न न हीअंर त हीए ई बसि हा त पोइ हा हा बसि ठीकु आहे वठाव थी